म्हाजी जी आवयभास आसा मदर टंग जी आसा ती कोंकणीच आसा हांव ल्हानपणाच्यान कोंकणीत उलयतां कोंकणी ती म्हाजी आयडेंटिटी आसा आमच्या हांगासर कोंकणी म्हटल्यार अशें हांव गोवन म्हणून तेमी जाणून दिता गोंयच्या मनशां चडशें चड सगलीं कोंकणीत उलयता गोंयची हांवे भास ती कोंकणीत न्हू जशें आमचे गोंयान खूब तरेचे आसता जशे की शिगमो हळदी कुमकूम चवथ दिवाळी कार्नेवल जावं सोंपताक अशे खुबशे उत्सव आसता जे गोंयान आमी मनयतात शिगम्यान अशे कोंकणी गाणे जे लायतात जशे की खूब तरेचे आसता जशे मंडलेश्वर देवाचेर आसता दामोदर देवाचेर आसता देवींचेरूय आसता महालक्ष्मीचे देवळाचेर आसता एक खूब फेमस लायड जावं सोंग म्हणटा ती आहा सोंप्या वयले हाजे तूं किदें पळयता बारये नातवा शिगमो बळयता अशी सोंगाची गाणें बी आसता असले चडशे कोंकणीनूच आसता सप्तक सुद्दां चडशें भजनां बीन आसता कोंकणीन करतात जावं मराठीन करतात आमी कोंकणी आमकां खुबश्या जाग्यार अशी गरजेची पडटा वळख करपाक उलोवपाक चडशे जाणांक कोंकणीच कळटा आनी आमी अशे तरेन प्रयास करपाचो की आमी फुडल्या मनशा कडेन जावन तेका कोंकणी येव ना येवंक आमी तेज्या कारणान कोंकणी उलोवपाक जाय किद्याक वो आमचो गोंय आमी कोंकणी उलोवपाक जाय जर फुडल्या मनशांक कोंकणी येयना ती आमची चूक न्हू आमी तिका जावं तेका कोंकणी जाणून दिवची जावं कशी उलोवप चड चार भास तरी जावं चार लायण्यो वाक्या तांकां शिकोवपाची अशी आमकां आसपाक जाय आमच्या मनान आसपाक जाय की आमी आमची भाशा आमची जी कोंकणी भाशा आसा ती आमी बरे तरेन लोकां कडेन पावोवप दुसऱ्यांक आमी कशी शिकोवप किद्याक आतां भायले बीन लोक येवन गोंय गोंयान बसता घाटिया बीन सगली आनी ती हांगासर येवन आपली भाशा उलोवंक लागता जशें की बियारी मराठी कन्नड अशी भाशा तेमी उलयता आनी आमी तेंच्या वांगडा रावन आमी तसलीय भाशा उलोवंक लागता तें आमी करचें न्हू आमी आमची भास धरची आमी आमी कोंकणीन तेंच्या वांगडा उलोवप करप जावं तांकां येवंक ना येवंक आमी आमची भास धरून रावपाची